مجھے آپ کے ریسٹورینٹ سے پزہ منگانا ہے اور آپ بتا دیجیے آپ کے یہاں پر کون کون سے کون کون سے اشیا دستیاب ہیں جیسے مجھے پزہ برگر چاہیے اور اس کے ساتھ مجھے کوک اور چھاچ بھی چھاچ بھی چاہیے کیا آپ کوک اور چھاچ کوک اور چھاچ گھر پر بھجوا سکتے ہیں پزہ اور برگر تو میں اکثر آپ کے ریسٹورینٹ سے منگا تی ہوں جو آسانی سے مجھے مل جاتا ہے لیکن آپ آپ آپ یہ بتائیے کے آپ کے ریسٹورینٹ میں کوک اور چھاچ بھی دستیاب ہے جو مجھے آڈر جس کا میں آڈر کر سکتی ہوں اور اگر دستیاب ہے تو آپ میرا آڈر لے لجیے مجھے کوک چاہیے اور ایک چھاچ اور ایک پزہ